ہلو سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا سر میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ مجھے لنچ کے لیے کچھ آڈر کرنا تھا جی سر اس میں چکن بریانی مٹن قورمہ مٹن بریانی اور دو لیٹر کولڈ ڈرنک اور کچھ آئیس چھ آئیس کریم کر دیجیے گا بٹ سر مجھے اصل میں کہنا یہ تھا کہ مجھ تک کھانا آتے آتے ٹھنڈا نہ ہونے پائے سر اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے کریں کہ میرے پاس کھانا آتے آتے گرم رہے کیوں نہ کہ جب کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بڑی دقت ہو جاتی ہے سر اور میرے پاس گرم کرنے کا کوئی سامان بھی یہاں پہ مہیا نہیں ہے تو سر برائے مہربانی آپ سے خصوصی التجا ہے کہ اس کی پیکنگ کچھ اس انداز سے کریں کہ کھانا ہم تک پہنچتے پہنچتے گرم رہے اور کولڈ ڈرنک سر ٹھنڈی رہے کیونکہ کھانا گرم ہی کھانے میں اچھا لگتا ہے